हमरा सभ सभ किओ बढ़िआँसँ रहय लए चाहै छी एखन तऽ हमरा सभ बहुत की कहै छै चीजमे अथी यए मोबाइलके रिचार्ज बढ़ि गेल यए शौक तऽ बहुत चीजके यए मोबाइलके रिचार्ज बढ़ि गेल यए नेट देखै छी ऑनलाइन सामानसभ मङ्गबै छी जे सभ जेना होइए हमरा सभ अपन गुजर बसर नीकसँ करै छी आ की कहै छै तकरबाद जे सभ हैत मोबाइलके नेटसभ जे यए बन्द भए गेल यए भए जाइए ओहिमे रिचार्ज बहुत बढ़ि गेल यए आइ काल्हि आ होटल बुक करयके होइए तऽ हमसभ मोबाइलेसँ कए लै छी टिकट बनबैके होइए ट्रेनके तऽ हमसभ मोबाइलेसँ कए लै छी सभ काज अपन आब मोबाइलेसँ सभ सुविधा घर बैसल भए गेल यए लेकिन मोबाइलके जे रिचार्ज बढ़ि गेल यए तऽ ओहि लए कऽ कनेक दिक्कत बुझाए जाइए तऽ की कहै छै आब की बताबी हमरा सभ आब अहाँसभ हमसभ मैथिलमे छी हमरा सभ अपन अथीमे छी ब्राह्मण छी हमसभ नीकसँ रहै छी अपन सरकार सभके तऽ कोनो सुविधे नहि यए हमरा सभ लग सभ चीजके अथिए यए तऽ जेना तेना हमरा सभ अपन खुशसँ गुजर बसर करै छी तऽ ऑनलाइनमे बहुत किछु आबैए आइ काल्हि तऽ मोबाइलेसँ सभ काम होइए हमरा सभके बुझलियै मोबाइलेसँ सभ काम होइए